हा ॿाहिरां खां माण्हू इलाही ईंदा आहिनि जीअं की जीअं शिपिंग लाइ कंपनियूं आहिनि त ॾिसण लाइ ईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरां खां अचंदा आहिनि इलाही माण्हू उहो बि नयूं नयूं शयूं आइटमूं ख़रीदु कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि उओ अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं तव्हांजे हिते शहर में असां वटि त तहिड़ियूं आहिनि ई न जीअं की भाई ईअं आहे मिटी जा बर्तन आहिनि जीअं की बर्तन बुनाई मूर्तियूं आहिनि खेती आहे असां वटि त हिते खेती आहे जामु सारी माना नयूं नयूं आइटमूं असां वटि हिते आहिनि जीअं की खेती आहे भाई मिटीअ जूं मूर्तियूं आहिनि मिटीअ जा बर्तन आहिनि ऐं ॿाहिरां खां माण्हू ईंदा आहिनि ॾाढा ख़ुशि थी वेंदा आहिनि हूं त माॻईं अचरज थी वेंदा आहिनि मिटी जा बर्तन ॾिसंदा आहिनि त उन्हनि खे ईअं अजीबु लॻंदो आहे ॾिसी करे चवंदा आहिनि न न असां त ईअं वठी वेंदासीं असां ऐं ॿिया बि मूर्तियूं आहिनि भाई खेती ॿाड़ी ॾिसणु वेंदा आहिनि खेती जूं शयूं उन्हनि खे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि उहा बि ख़ासि ॾिसण लाइ करे ॿाहिरां खां ईंदा आहिनि